तहन जे सुनील झा जी बोलै छिए तहन से सीतामढ़ीमे अपना जे की की चीज छै तहन ओहिपरभी हमदुनू आदमी तहन जे छै साझा करू अपन अपन विचार जे सीतामढ़ीमे की की मुख्य जे पर्यटकके रूपमे छै आओर पर्यटकके रूपमे की होबाक चाही एकरा इर्दगिर्द की छै पर्यटकके रूपमे तहन एहिपर हम दुनू आदमी तहन अपन अपन विचार साझा कैल जाउ सीतामढ़ीमे जे एकटा आओर चीज छै जे सबसँ धरोहर चीज छै जकरा हमरा युवा पीढ़ीके बेर बेर जानकारी देबाक भी चाही जे तपश्वी नारायण दास जी जे छलखिन जे सीतामढ़ीसँ हुनकर जुड़ल छै जे बगही धामके नामसँ जानल जाइ छै जाहिमे अपनेके एक बहुत आश्चर्य नहि होइके चाही कि सदिओ कालसँ अनन्त कालसँ चौबिस घण्टा तहन जे छै ओ अहाँ जे राम राम धुन जे चलैत अबै छथिन ईभी एक पर्यटक स्थलके रूपमे विकसित छै आओर तहन जे छै सीतामढ़ीसँ मात्र हुनकर दूरी पाँच टा किलोमीटर छै आओर हुनका नामसँ तहन एकटा रेलवे स्टेशन भी छै जे तपश्वी नारायण दास हाल्ट नाम बुलाएल जाइ छै आओर काफी सन्त भेलखिन ओ जे हुनकर सदिओ अनन्त कालमे जबतक हुनकर नाम जबतक धरती रहतै तबतक नाम हुनकर विख्यात रहतै धरती अबैत रहतै लेकिन सन्त तपश्वी नारायण दास ईभी एक विख्यात छै दोसर जे छै कि ठीक पुनौरा धामसँ दच्छिन ठीक अपने जे राजा जनकके जे हल चलेलखिन तहन ठीक सेन्टरमे छै ओ गिरमिसानी मन्दिर जकरा हरेश्वर स्थान मन्दिर भी तहन कहल जाइ छै ओ राजा जनकसँ स्थापित तहन मन्दिर छै तऽ ई मन्दिर भी एक पर्यटक स्थलके रूपमे देखल जाइ छै ठीक एकरासँ अपने जे हइ जे पश्चिम जे देखबै तऽ बागमती नदी छै जे गङ्गाके रूपमे विकसित छै जहाँसँ जल लऽ कऽ वहाँपर अर्पण कैल जाइ छै जाहिसँ श्रावण मास भेलै एकरा इर्दगिर्द जे छै सुकेश्वर स्थान छै अपनेके बेकुली धाम छै अन्हारी धाम मन्दिर जे छै जे ठीक पुनौरा धामसँ मात्र चार किलोमीटर तीन किलोमीटरके दूरीपर अवस्थित छै जेकि भी प्राचीन शिव मन्दिर छै तऽ ई सब जे छै सीतामढ़ीमे पर्यटक स्थलके रूपमे देखल जाइ छै ई अपने जे कहलहुँ से बहुत अच्छा कहलहुँ हँ आओर एक अभी जे छै इन्जीनियरिङ्ग कॉलेज भी तहन खुललै ने सीतामढ़ीमे पॉलिटेक्निक कॉलेज भी छै सीतामढ़ीके अन्दर दू टा एकरा लेल अपने जे साझा जानकारी कहलहुँ एकरा लेल बहुत बहुत धन्यवाद जय मिथिला जय मैथिली